अहाॅं हमे तऽ बेगुसराय जिलाके छियै अपनेक मतलब जिल्ल अपनेक जिल्लामे कोन कोन पाबनि होइ छै अपनेक जिल्लामे कोन कोन पाबनि होइ छै हॅं केनाह कोन पाबनि केना होइ छै हॅं अहं ओ अहं आओर हूं अच्छा हॅं हॅं तऽ हमरो जिलामे होइ छै मतलब ओनाहिये अथी होइ छै पहि पन्द्रहिये दिना कुल चीज बारने रहै छै कोइ चीज नहि खाई पियै छै मतलब फेर छओ दिन सऽ पैहलैहिये अथी कैरि कऽ लहसुन पियाज सब बारै छै ने ओ सब खाई छै फेर अथीमे नहाइ खाइ सऽ पै अथी होइ सऽ मतलब दिपेबली दिना जे रे लोक खाइ छै लहसुन पियाज उहै खैने पिने रैह जाइ छै तेकर बाद नहाइ सोनाइ कऽ जे नहाइ खाइ रहै छै नहाइ खाइ अपन कैरि कऽ फेर दूसरा दिना खरना होइ छै तीसरा दिना पहिला अर्घ्य होइ छै तब फेर अपन सबे ओ खरने पाबनि होल होलियो आर तेनाहिये होइ छै एक दिना अगजा जोन दिना होइ छै ओहि दिना बरी भात बनै छै फुटकुर आर बनै छै फेर अपन जोन दिना अथी होइ छै पुआ पकमान बनैक सर छै अपन जे मतलब बनबैक मोन बनाहो चराहो अपन जत्ते रंग बन्भो खा इहें सब चौरचन्ना पाबनि फेर ओनाहिये होइ छै दिन भरि सैह कऽ साॅंझ कऽ हाथ उठबै छै हॅं तऽ हॅं तऽ तीज पाबनि होइ छै तऽ तीजमे एक दिना नहाइ खाइ होइ छै तऽ नहाइ खाइ दिना नोन नहि खाइ छै आ ओ तेकर बाद फेर ओहि दिना निरजले रहे परै छै दुनू ओ बरसाइत सोमबारी हॅं नहि बरसाइत तऽ नहि लेकिन होइ तऽ जरुरे ने छै एहिजा सब होइ छै बरसाइतो करै छियै से हमे आर हॅं रखो